हँ हँ आउ आउ आउ आउ की समाचार अइ आउ आउ हँ हमरा पासमे सब रङ के आम अइ जे आम लेबऽके अइ से लऽ सकैत छी कोन आम लेब मा मालदह किशनभोग कलकतिया सकरतिनियाँ जत्तेक आम कु सब रङ्ग के आम अइ चिनियाँ कलकतिया मालदह अइ सए रुपैये किशनभोग अइ नबे रुपैये कलकतिया अइ पचास रुपैये बिज्जू अइ तीस रुपैये कोन आम लेब नहि नहि नहि नहि नबे के खैरदारियो नहि छै नबे केना होयत आ दोसर आम लऽ लिअ तहन कोन बला पसन्द अइ कोनबला लेब से हँ तऽ कलकतिये लऽ लिअ तीस रुपैये देब कलकतिया लेब हँ कलकतियामे सोआद नहि रहैत छै किशनभोग लेब किशनभोग नबे रुपैये देब नहि नहि एक नम्मर माल अइ हमरा पासमे एक नम्मर एहन आम तऽ मीठमे मीठा आम छै

हँ झूठ नहि कहैत छी सब सच बजैत छी हँ खरदारिये नहि हइ ओत्तेमे बुझलियै एत्तऽ ठकहराबला काज नहि होइत छै ठकऽबला काज नहि छै

कथी कहलहुँ ने एगो मा सए रुपैये एगो मालदह बिकैत मालदह से सए रुपैये किशनभोग नबे रुपैये बिज्जू तीस रुपैये कलकतिया पचास रुपैये जे पसन्द अइ से लऽ लिअ कथी के किशनभोगके किशनभोग आब अस्सी रुपये दऽ देब लऽ लिअ कत्ते लेब ठीक ठीक आउ आउ ठीक ठीक